دیہاتی روایت کھیل کشتی کا اہم کردار ہے ہمارے یہاں کشتی اور کبڈی کا بہت اچھا کھیل ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کبڈی پر بات کرتے ہیں جب ہمارے گاؤں میں کبڈی ہوتی ہے ہم لوگ کبڈی کھیلتے ہیں تو ہم لوگ ایک جٹ ہو کر کہیں میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پر کبڈی کھیلتے ہیں کبڈی کھیلنے کے دوران کچھ بچے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر ہم لوگ ایک جٹ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کبڈی کھیلتے ہیں اور اس میں کبڈی کھیلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے بعد جب کشتی ہوتی ہے تو کشتی کھیلنے کے لیے ہم لوگ کہیں دور جاتے ہیں بڑے میدان کے اندر جہاں ڈھیر سارے لوگ اکٹھا ہو کر کشتی دیکھ سکے کشتی دیکھنے کھیلنے کے دوران کچھ لوگ دور دور سے آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور کچھ گاؤں کے ہی رہتے ہیں جب ہم لوگ کشتی کھیلتے ہیں تو کشتی کے دوران ہم لوگ کو اتنا مزہ آتا ہے دیکھنے میں جب وہ کسی کو اس کو وہ پٹک دے اور اس کو وہ پٹک دے اس دوران ہم لوگ کو بہت اچھا اور دیکھنے میں مزہ آتا ہے اس دوران ہم لوگ تالی بجاتے ہیں اور اس کا پروتساہن کرتے ہیں اور اس کا اس کو آگے کا حوصلہ بلند کرتے ہیں کہ وہ مطلب اس کو پٹکے وہ اس کو پٹکے اس کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ کو بہت مزہ آتا ہے اور ہم لوگ اس کو کچھ پیسے بھی انعام میں دیتے ہیں کشتی اور کبڈی ہمارے دیہاتی کھیل کا بہت اہم کردار ہے اور کشتی اور کبڈی سے اچھا کوئی کھیل نہیں ہے اور کشتی بہت اچھی چیز ہے